औ नंगौ खिन्थु दा जि अफिसफोरावहाय जोंनि रावखौ जे रायलाया नोंथाङा मा बुंनो साने सानो बिनि सायाव

औ जों माने बेखौ जोंनो रायलायग्रोनांगोन ना जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनांगोन रायलायनो औ औ औ औ औ दे नोंथां होनबा एसे उनाव रायलायलाय उनाव रायलायलायसै दे होम्बा औ दे